फैसा खुस्रा जों दोनो जमायो फैसाखौ जेनेबा जों नांगौआव खरसा खालामनांगौ जाहैयो गैयियाव बायदिसिना नांगौ जाहैयो बेखौनो जों खरसा खालामनो गोनां जाहैयो आरो आं गोदोनिफ्रायनो जमा खालामनानै दोनखायोमोन फैसाखौ खुस्राखौ एबा नांगौ जानायाव बिदिनो बाहायनांगौ जाहैयो दा जोंना नांगौआनो जोबा ना थाव संख्रि बायदि मैया खरसा खालामनांगौ जाहैयो गान्नाय जोमनाय गथ'फोरनो होनांगौ जाहैयो फैसा जमायबाबो जोंना थाया बायदिसिना खरसा खालामनांगौ जाहैयो बेफोरबायदिनो दोन्नाय फैसा जमा दोन्नायफ्रा थाया आखाइयाव फैसा थाया माने बिदि आरो दा जोंना न'खराव जानाय लोंनायफोराबो बाहायनांगौ जाहैयो फैसाफोरखौ बेफोरबायदि आरो